जीअं की मां पालण कंदी आहियां मुंहिंजे घोट खे थूम में पटाटा वणंदा आहिनि त मां थूम में ठाहींदी आहियां पुट खे फिका वणंदा आहिनि त मां फिका ठाहींदी आहियां वरी सभिनी खे ख़ुशि कंदा आहियूं असांखे जीअं वणे तीअं करे खाईंदा आहियूं हुनजे आधार ते इहे सभु कुझु कंदा आहियूं जंहिंजे लाइ असां ठाहियूं था ऐं उहो समुझी सघंदा आहियूं त कंहिंखे छा वणे थो कंहिंखे छा न वणे थो हुनजे आधार ते असां सभु कुझु घर में ठाहींदा आहियूं